ہندوستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام کافی اچھا ہے پر اسے اگر دوسرے دیش کی سے موازنہ کیا جائے تو ان کی حالت تھوڑی خراب ہے دوسرے دیشوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں کی میڈیکل کالیجز اچھی ہے ہاسپیٹلس کافی اچھے اچھے ہیں ڈاکٹرس بھی ہائی لیول کے ہوتے ہیں پر ہندوستان میں ان سب کی تھوڑی کمی ہے اگر میں اپنے آس پاس کی کلینک یا ہاس اسپتال کے بارے میں بتاؤں تو یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے پر ہمیں کافی ان کے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے میں بتاؤں کہ ہمارے آس پاس میں دیکھا جائے تو وہاں پہ ڈاکٹرس ہائی فیس لیتے ہیں لمبی لمبی لائن لگائی جاتی ہے ٹریٹمنٹ صحیح سے نہیں مل پاتی ہے اور ان کے سالوشن میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو چاہئے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالجز پہ دھیان دیں نئے نئے میڈیکل کالجز بنائیں ہاسپیٹل بنا سکتے ہیں اچھے ڈاکٹرس اچھے ڈاکٹرس کو ریکروٹ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹرز جو تھوڑے فرضی بھی ہیں ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں